भलायकेच्या मळार राज्य सरकार बऱ्या भशेन आपलो वावर करीत आसा पण कॅन्सर सारक्या भयानक दुयेंसांक लागपी जो इलाज आसा तो जाय तसो तशी वेवस्था आमच्या गोंयांत अजून पर्यंत तरी ना पण ह्या दृश्टीन राज्य सरकारान हालींच आपलो वावर ते दिकेन व्हरपाक सुरवात केल्या आनी कॅन्सराक लागपी जो ट्रिटमेंट आसा तो राज्यांत सुरू केलां दिनदयाळ स्वास्थ योजना जी गोंयकारा खातीर आसा जाचो गोंयांत कमीत कमी पांच वर्सां राबितो आसा अश्या मनशाक ह्या स्किमी अंडर ह्या येवजणे अंडर हाचो लाव घेवन वैद्यकीय सेवा घेवपाची ताका संद मेळटा जर खंयचो वैजकी वैजकी उपचार हांगा गोंयाक घेवपाक मेळना आनी ताका गोंया भायर वचचें पडटा जाल्यार गोवा मॅडिक्लेम स्कीम ही सरकारान योजना चालीक लायिल्ली आसा जाच्या मुळे ताका जो गोंयाक उपचार मेळप शक्य ना तो गोंया भायर वचून घेवप ताका शक्य जाता